घर में सभी लोगों को चाय पीना बहुत पसंद होता है सुबह आँख खुली नहीं कि सबसे पहले चाय की याद आ जाती है कई लोगों को तो बिस्तर पर ही चाय पीना पसंद होता है और सोचते हैं आँख खुली और चाय का कप हाज़िर होना चाहिए चाय बनाना भारत में एक बहुत ही प्रचलित है और हर जगह हमें आसानी से मिल जाती है अगर हम कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं तो सबसे पहले लोगों को उठते से ही चाय की ज़रूरत महसूस होती है और हम कहीं पर भी निकल जाएँ बाहर तो हमें जगह जगह चाय के ठेले नज़र आते हैं और हम आसानी से उसे पी ले लेते हैं ग्रहण करते हैं और हम घर पर चाय बनाना तो बहुत ही आसान है उसमें कुछ नहीं लगता है बच्चे भी आसानी से बना लेते हैं पहले हम पानी उबालते हैं उसके अंदर पत्ती शक्कर डालते हैं और फिर उसके बाद में उसमें अदरक मसाले डाल करके जब वह काली आ जाती है तब उसमें दूध डालकर उसे उबाल लेते हैं और फिर उसके बाद में हम छान करके उसको छलनी से और फिर चाय को पीते हैं और आज कल तो कई लोग दूध की चाय पीना पसंद नहीं करते हैं काली चाय पसंद करते हैं तो उसमें हम दूध नहीं डालते हैं थोड़ा निंबू निचोड़ देते हैं थोड़ा नमक डाल देते हैं और फिर उसे पीते हैं तो पीने में स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है और पीने में स्वाद भी बहुत आता है